बोराय बुरैफोरनि बोराय बुरै बेमारजों नाख्रेब जानाय एबा जोंनियाव अनेख मानसि दं आरो अनेख बैसोनि मानसि दं नाथाय बिसोरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि आरो मुगैथाव थाव थाखा फैसानि थाखै बिसोरखौ बांद्राय दिथा होनो हायाखै एबा बांद्राय फोसाबनो राहा गैयिखाय उन्दुसोनानै सैसोनानै थानाय आरो सैसोनानै थासेयावनो बिसिनि जिउआ सिखांनो हाया आरो बोराय बुरै जानानै बिसोरो बेमारजों गोदोसोनानै बिसोर दुखु बुगिनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि न'खराव गांनाय उखैनाय दं राहा गैयि जानानै दङ मा खालामब्ला मा मोननाय बेफोरखौ फोथांनो थाखाय जोंहा राहा गोथे नाथाय बे राहा गोथेनि थाखायनो बिसोर बिसिनि जिउआ उन्दुसोनानै थानाय एबा जिरायसोनानै थानाय जेबो सिखांनो हाया अबस्थायाव जानानै दङ आरो दुखुगोनां बे जोंनि गामिनि जेनेबा बोराय बुरै जानानै जोंं रावबो मदद होनो हाया आरो रां होनो हाया बेनि थाखायनो बिसोरो गोग्लैसोनानै दं आरो बिसोरनि राहाया नंगौ जोथोनाव गैयिखाय बिनि राहाखौ जोङो मोननो गैया नाथाय दुखुनि बिसयआव सैसोनानै दङ आरो बोराय बुरैनि जोथोना सोरहाबा न'खराव गांनाय उखैनाय दङ आरो जोथोन लाहैनो हायि दङ बेखौनो दुखुगोनां होननानै बेमारनिफ्राय सैसोनानै थानांगौ होननानै बेखौनो बुंनानै राहा गैयि जानायलाय बेखौनो बयबो अनसायनानै गावबा गाव न'खरनि सायाव जारलाखाय नंगौ जों बिसोरखौ सहाय होनो हायिखाय नंगौ लामायाव जोङो दैदेननो हायिखाय बिसिनि बेमार आजारनिफ्राय सैसोनानै गोबां दुखु आरो सैसोनानै दङ आरो बे सैसोनायनिफ्राय रका मोननो थाखाय जोंनो नांगौ रां रुफा आरो बिनि थाखाय सैसोनो थाखाय मा राहा बेखौनो जों गलाम खाथिनानै जेनेबा बे बेमारनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय जों राहा नागिरो नाथाय जोंनि माबायाव उनत्ति राहा गैयिखाय जोङो बे बेराम आजारफोरजोंनो नायनो हाया जायो बेनोसै आंनि बुंनाया